हम तऽ वैसे टी शर्ट ऑनलाइन करलो छलिऐ ओकरोमे अच्छा छलै टी शर्ट कोनो कोनो टी शर्ट अच्छा होइत छै कोनो कोनो अच्छा नहि होइत छै तऽ ओ मतलब टी शर्ट रिटर्न भी करल पड़ल रिटर्न भी करए सकैत छै नहि तऽ राखि लए तऽ टाइट करवा लेब ओहिसँ तऽ ठीके आबैत छै ऑनलाइन कपड़ा भी ओतना बाहर जाए बाहर जाएके जरूरत नहि छै इएह आबी जाइत छै ओएहसँ ऑनलाइन अच्छा अच्छा छै मतलब लाबि देइत छै टाइम पर आओर दू तीन दिनमे आबि जाइत छै बहुत अच्छा अच्छा प्रोडक्ट ओहिमे आबैत छै ब्लूटूथ जेना कपड़ा जूता सब ऑनलाइन खरीदलो छलिऐ अच्छा अच्छा आएल छै